हमर जाननेमे जे सबसँ जादा पढ़ल लिखल हमर घरके बगलमे एगो लड्डू भायजी छथिन उ छथिन जो कि अभी पी एच डी कऽ रहल छथि सीतामढ़ी कॉलेजसँ आओर ओ अपना लेल बहुत अच्छा कऽ रहल छथिन आगे जाके कोई भी प्रोफेसर बनथिन कोइ भी कॉलेजमे आओर बहुत एहन अच्छा नॉलेज नॉलेज छथिन नॉलेज हुनका बढ़िआँ छै हम भी कभी कभी हुनकासँ कोनो सवाल पूछि दै छियै हमरा भी आसानीसँ उ बता दै छथिन आओर हमरा बहुत जादा मदति करै छथिन पढ़ाइमे आओर जो कि अभी पी एच डी कऽ रहल छथिन फर्स्ट सेकंड इयरमे छथि आओर आओर बहुत एहन उ हमरासँ बहुत लगाव हुनका रहै छै हम कही भी हम अहाँके कहीं भी दिक्कत होइ छै पढ़ाइमे हमरा तुरन्त बता दै छथिन आओर उ अपना भी बहुत अच्छा हुनका सोच छै की हम आगे जाके बहुत अच्छा प्रोफेसर बनी चाहे कोइ भी अपन जे लाइनमे उ छथि आओर उ बनी आओर उहेके अभी तैयारी चलि रहल छै हुनका अभी हुनका अभी पढ़ाइमे मन लगै छथि पढ़नेमे उ बड़ मतलब जादेतर उ पढ़ते रहै छथिन आओर अच्छासँ पढ़ै छथिन ताकि आगे जाके उ कुछ भी उ बनि सकै छथि जो हुनका जो उ बनेके चाहे छथिन उ बनि सकै छथिन